مجھے کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہے کیونکہ یہ جوش و خروش سے بھرپور کھیل ہے میں عام طور پر شام کے وقت دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں ہم اپنے محلے کے میدان یا اسکول گراؤنڈ میں کھیلنے جاتے ہیں کبھی کبھار کرکٹ اکیڈمی میں بھی پریکٹس کرتے ہیں میرے دوست بھی کرکٹ کے شوقین ہیں اور سب ایک ٹیم کی طرح کھیلتے ہیں ہم بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کے مختلف اسلوب سیکھتے ہیں کھیل کے دوران ہم خوشی جوش اور ٹیم ورک کے تجربہ کرتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم زیادہ وقت کرکٹ کو دیتے ہیں ہمارے علاقے میں لڑکوں کے لیے ایک کرکٹ کلب بھی ہے یہ کلب کوچنگ میچز اور مکا مقابلوں کا انتظام کرتا ہے لوگ عام طور پر گاؤں یا شہر کے کھیلیں کھلی میدانوں میں کھیلتے ہیں کچھ جگہوں پر سرکاری اسٹیڈیم بھی کھیل کے لیے مہیا ہوتے ہیں نوجوان نسل کو کرکٹ کھیلنے کے لیے اچھی سہولتیں مل رہی ہے کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جو جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے لیے فائدے مند ہے یہ ہمیں ٹیم کے ساتھ کام کرنا اور اصولوں کی پابندی سکھاتا ہے اس لیے کرکٹ میرے پسندیدہ کھیلوں میں سے ایک ہے اور میں اسے شوق سے کھیلتا ہوں